हैलो जी अड़ेओ इद्धर में ना जात्तरा करन आई ही मीं दस्सो ना इद्धर केह्ड़े केह्ड़े तीर्थ स्थान न हां जी अच्छा ते वैष्णो देवी केह्ड़ी बस पकड़नी पौग कियां जाना पौग उद्धर अच्छा अच्छा ते फ्ही कटरेआ कि'यां जाना अग्गै नेईं फ्ही कोई टिकट शिकट कटान पौंदी जां कि'यां जाना अग्गै अच्छा ते होर केह्ड़े केह्ड़े मंदर ने जित्थै होर कोई जात्तरा करनी होयै जां अच्छा ते उद्धर कि'यां जाना बाह्वे आह्ली माता अच्छा इद्धरा कुद्धरा पकड़नी ओह् मेटाडोर अच्छा ते होर इक होर मैं मंदर सुने दा रघुनाथ मंदर पता नेईं केह्ड़ा उद्धर कि'यां जाना कोई आटो शेटो पकड़ी थ्होई जाओ जां मेटाडोर जंदी ऐ उत्थै बी अच्छा अच्छा ते होर कोई मंदर तीर्थ स्थान इद्धर ओह् कुद्धर पेआ अच्छा अच्छा आं ते उद्धर बी पैदल गै जाना अच्छा अच्छा चलो उद्धर बी कुसै गी पुच्छियै पता लग्गी जाना हां ठीक ऐ